अशें खंयचे विशय आसा जे तुका बरोवक जाय पूण तुका ताचे बद्दल संशय आसा किद्याक भारतान मनाय आशिल्ल्यो खंयच्योय नाजूक विशय आसा अशें तुमकां दिसता